कुछ एहन अनोखा व्यञ्जनके अछि छी जे जे अहाँके मतलब हिस्सा अछि कि कौनसँ सामग्री अछि जकर उपयोग एहि व्यञ्जन सभहके तैयारीमे बेसी मात्रामे होइ अछि सङ्केत नारियल मसाला चीनी नारियलके बारेमे हम कहे लऽ चाहे छी कि नारियलके मिठाइ बहुत मतलब बढ़िआँ होइ छै नारियलके मिठाइ मतलब बनै छै मतलब दए कऽ सबचीज करिके नारियलके मिठाइ बनबै छी आउर कोइ भी पावनिमे नारियलके मिठाइ बनाए लै छी ओकरबाद जाकऽ नारियलके मिठाइ बनलाके बाद तब जाकऽ कि कहै छै कोनो तरहके हैय मतलब कत्तौ मिठाइए दैय के तऽ हम अपन परिवारमे अपन सर कुटुम्बमे नारियलके मिठाइ बँटै छी दीपावलीके दिन नारियलके मिठाइ बनबै छी होली मतलब मिठाइ बनाकऽ कोई भी त्योहारमे मिठाइ बनाकऽ नारियलके अपन मतलब सर समाजमे जे फैमिलीमे होइए ओकरा बाँटि दैत छी अऽ ओकराबाद भए गेले मसाला ई मसाला भए गेल अनोखा एहन व्यञ्जन जेकि मसालाके बारेमे हम बताबै लअ चाहे छी मसालाजे होइए मसालाके बिना तऽ कोनो सब्जी तऽ बने नहि ये बनैत यऽ मतलब बिना मसालाके तऽ नहि बनत जब तक नहि सब्जीमे मसाला देबै ओना तऽ स्वाद तऽ लागत नहि सब्जीमे जेकि हम मसाला जे जे यऽ ई जेना भए गेल सब्जीये बनबै छी आलूवे परवल कटहरे के सब्जी बनबै छी तऽ ओकरामे बिना मसाला देबय तऽ बिना बिना मसालाके तऽ बिना हैत नहि सब्जी आओर मसाला दए कऽ जँ भुजबै सब्जीके तऽ बढ़िआँसँ तऽ बहुत बढ़िआँ सब्जी बनत एहन सब्जी तकरबाद जाकऽ ई चिन्नीके बारेमे चिन्नीके बिना तऽ कुछौ हैत नहि चिन्नी कोनो भी मिठाई बनेबैय तऽ चिन्नीके बिना तऽ हैत नहि चिन्नी दए कऽ ओकरामे मतलब कि कहे छै मिठाइ बनैए आओर जा कऽ चिन्नी जेना भए गेल चिन्नी कोनो अरबे बनल यऽ कोनो चीज भेल एहन तरहके चिन्नीमे मिठाइए बनल चिन्नी मतलब एहिमे होइ छै दूधेमे जँ पेड़े बनतै तऽ ओकरामे चिन्नी तऽ देैए पड़त आओर जा कऽ कि कहै छै जेना नारियलेके लड्डूमे तऽ चिन्नी बिना चिन्नीके तऽ हैत नहि तऽ कोनो भी मिठाइ बनतै तऽ बिना चिन्नीके बनतै नहि ई एक चीजसँ बिना चिन्नीके कोनो अथि नहि हैत चिन्नी बहुत बढ़िआँ अथि होइ छै